अस जियां इत्थे टेम्परेचर दी गल्ल करचै जम्मू टेम्परेचर दी गल्ल करचै तिन मौसम ऐ बरसात सर्दी और गर्मी ठीक ऐ सर्दी दे मौसम च एह होंदा कि काफी ज्यादा टैम्परेचर कदें कदें हाई बी चली जंदा और कदें कदें लोह् बी चली जदा जेहड़ा नार्मली जेहडी ठंड होंदी अस बरदाशत करी सकने हा किश लैवल तक और ओहदे बाद बहुत ज्यादा होंदी ऐ जिसलै फिर ओह् हां बर्दाशत ते करने हां फिर ओह् चीज कपेसिटी है कि बर्दाशत करने हा पर जिसलै बहुत ज्यादा टैंपरेचर होई होंदा ऐ ठीक ऐ ओहदे बाद आई गेई गर्मी गर्मी दा इक ते नार्मल गर्मी नार्मल टैम्परेचर और केम्पेयर करचै कि जिसले बहुत ज्यादा गर्मी होंदी ऐ ओह्बी क्षमता है कि हां केमपेयर करचै अस कशमीर आहले गी कि अगर उत्थे गर्मी होऐ ओह् इन्नी बर्दाशत नेईं करी सकदे जम्मू जिन्नी गर्मी होंदी ऐ उंदे उदर थोह्ड़ी गर्मी बी बहुत ज्यादा गर्मी ऐ साढ़ी जेहडी ज्यादा टैम्परेचर जिसले चली जंदा फोर्टी फाइव जां फिफ्टी बी बिच अस ओह् चीज बी आराम कन्नै बर्जदाशत करने हां पर एह् है कि स्किन कलर ऐ जेहड़ा साढ़ा ओह् काफी ज्यादा ब्लैक होई जंदा ऐ जां मतलब काफी ज्यादा डार्क होई जंदा ओहदे बाद गल्ल करचे बरसांत दी बरंसात च के है कि अस गर्मी और सर्दी दोऐ मिक्स न ओहदे बिच सर्दी च एह् है कि कुसै बी टाइम बारिश आई सकदी ऐ और बारिश कन्ने कंदे कंदे ते ऐसा होंदा कि बहूत ज्यादा बारिश आई जा और इनी ठंड होई जंदी हां ऐसा लगदा कि मौसम चेंज होई गेआ पर सर्दी च ऐसा किश नेईं होंदा और गर्मी बिच काफी हद तक गर्मी दे ज्यादा चाॅनसिस रौंहदे ना क्योकि बरसांत ऐसा मौसम है कि अगर गर्मी बी अगर बर्खा बी पवा दी ऐ ना ओवी हीट करदी ऐ गर्मी कन्ने मतलब कि बहूत ज्यादा गर्मी होंदी ऐ ओहदे बाद खान पान रेहा कि सर्दी दे टाइम ते कनक लगदी ऐ और गर्मी दे टाइम मक्की लगदी ऐ गर्मी दे टाइम के मतलब गर्मी दी एडिंग बिच मक्की लगदी ऐ और बरसात तक पूरी कम्पलीट होंदी ऐ बनी बनी ऐ ओहदे बाद अस सर्दियें बिच काफी ज्यादा होंदा कि मक्की दी रुटी ढोडे होंदे ना जेहडे़ ओह् साढ़े बनाए जंदे ना और चावलें दे वबी बनाए जंदे ना फिर गर्मियें च चावले दे ज्यादा बनाए जंदे ना ओहदे बाद गर्मियें च ज्यादा इत्थै चावल खाए जंदे ना क्योंकि गर्मी काफी होंदी ऐ और सर्दियें च अस फुलके बगैरा जां मक्की गर्म होंदी ऐ मक्किये दे टोडे बनदे ना ज्यादा ओहदे बाद च ठीक ऐ